गल्ल करचै कि किस तरह् सोशल मीडिया पर कंटैंट बगैरा अपलोड करना होन्नां फार अग्जैंपल केईं बारी कुछ स्टोरी अच्छी लग्गी जंदी ओह् में चीज अपलोड करी ओड़ना होन्नां केईं बारी कुछ आर्टिकल अच्छा लगदा ओह् चीज में अपलोड करी ओड़ना होन्नां केईं बारी कोई मेरी इमेज होंदी जां कोई मेरी फोटो होंदी ओह् में अपलोड करी ओड़ना होन्नां केईं बारी कुछ मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस होंदा ओह् चीजां में अपलोड करी ओड़ना होन्नां फार अग्जैंपल कोई न्यूज मी अच्छी लग्गी जाए में ओह् चीज अपलोड करी ओड़ना होन्नां जि'यां कोई ऐजुकेशन सिस्टम जि'यां ओह्दे रिलेटिड अगर कोई चीज होए ओह् चीज में अपलोड करी ओड़ना होन्नां सो एह् सारी चीजां में नैट्ट बिच्च अपलोड करी ओड़ना होन्नां अगर मी केईं बारी केह् होंदा कि कोई जोक्स मी अच्छा लग्गी जाए है ना जां कोई मी चीज इंस्पायर करा दी होए मी मोटिवेट करा दी होए जोक्स दी अगर गल्ल करचै में अगर कोई में दिक्खनां स्टोरी ते मी अच्छी लग्गदी में चाह्न्नां कि में अगर हस्सा नां ते मेरे जेह्ड़े क्लोज वन ऐ ओह् बी हस्सन ते में ओह् चीज अपलोड करी ओड़ना होन्नां ते ओह्दे कन्नै केह् होंदा ऐ कि ओह् बी उ'नें गी बी खुशी मिलदी है ना तो इक सोशल मीडिया बी बड़ा अच्छा प्लेटफार्म ऐ फार अग्जैंपल मी कोई थाट अच्छा लग्गा दा ऐ जां कोई इंस्पायर चीज मी करा दी ऐ जां मोटिवेट करा दी ऐ में चाह्न्नां जेह्ड़े मेरे क्लोज वन ऐ ओह् बी मोटिवेट ते में उस्सी अपलोड करी ओड़ना होन्नां फिर सारी चीजां में अपलोड करी ओड़ना होन्नां जि'यां में पैह्लें गै दस्सियां सो एह् चीजां बड़ियां मतलब इक केह् होंदा कि तोआढ़े ऐक्सप्रैस्स तुसें गी ऐक्सप्रैस्स करी पान्नें अपनी फीलिंग्स गी थ्रू सोशल मीडिया दे थ्रू एह् बड़ा अच्छा इक वे ऐ सो एह् बड़ी अच्छी चीज ऐ होर रेही गल्ल अगर गल्ल करचै कि टैकनालोजी कि'यां हैल्प करदी साढ़ी कंटैक्ट गी बिल्ड करने लेई फार अग्जैंपल कि केईं बारी केह् होंदा कि अस इंस्टाग्राम जि'यां डे अपना एह् सोशल मीडिया ऐप्स ऐ अगर अस यूज करा दे ते एह्दे कन्नै केह् होंदा कि अगर अस किसी टच्च बिच्च र'वा दे हैं ओह्दे इक मतलब इक अननोन इंसान गी जाननें है ना तो एह् थ्रू केह्दे थ्रू होआ दा इक सोशल मीडिया ऐप दे थ्रू गै होआ दा होर बी बड़ी सारी चीजां ऐं अगर अस गल्ल करचै कि वीडियो काल अगर अस किसी बी अपने फैमली मैंबर साढ़ा कोई बाह्र ऐ अगर साढ़े कोला दा दूर ऐ ते अगर अस उस्सी वीडियो काल करनी होऐ सो अस कि'यां करी सकनें इक सोशल मीडिया ऐप दे थ्रू इ'यां वीडियो काल ऐप्स आइयां ब्हटसैप होई गेआ ईमो होई गेआ है ना ते होर बी बड़े सारे ऐप ऐ जेह्दे थ्रू अस किसी बी इंसान गी वीडियो काल करी सकने आं होर बी बड़ी सारी एहो जेही चीजां ऐं जि'यां फार अग्जैंपल अगर गल्ल करचै जि'यां पैह्लें कोविड दी वेव आई दी ही ते कोविड दी वेव च केह् होएआ ऐ कि बड़ी सारी चीजां बंद होई गेइयां स्कूल कालज बंद होई गे लैक्चर बगैरा अटैंड करना बंद होई गे क्योंकि बड़ा जैदा अदूं डेंजर हा लोकें गी ते केह् कीता कि एह् सोशल मीडिया इक सानूूं इन्नी हैल्प कीती कि आन लाइन वर्चुअल मीटिंग्स होई गे स्कूल बिच्च जेह्ड़े बच्चे हे ओह् केह् करे करदे हे टीचर केह् करदे हे कि आन लाइन मतलब ऐप दे थ्रू केह् करदे हे ओह् बर्चुअल मीटिंग्स लैंदे हे अपना वर्चुअल लैक्चर जेह्ड़े ओह् स्टुडैंट गी अग्गें डलिवर्ड करदे हे लैक्चर बगैरा ते स्टुडैंट आन लाइन गै अटैंड होई ए जो इक लिंक औंदा हा उंदे ग्रुप च तो ओह् जुड़ियै ओह्दे च कान्टैक्ट होई जंदे हे ते केईं बारी साढ़े बी कालज दा जेल्लै लास्ट समिस्टर चला दा हा अदूं साढ़े केईं कुछ लैक्चर रेही गेदे हे क्योंकि लाकडाउन बिच्च जेह्ड़ा लग्गी गेआ उस ब'जा कन्नै साढ़े लैक्चर रेही गे ते साढ़े टीचरें बी आन आन लाइन बर्चुअल ऐप जेह्ड़ा थ्रू गै मीटिंग्स थ्रू गै सानूं जि'यां जूम मीटिंग ऐप थ्रू गै सानूं आन लाइन लैक्चर दित्ते उ'न्न साढ़ी बड़ी जैदा हैल्प कीती सो होर बी बड़ी सारी चीजां केईं बारी केह् होंदा कि सानूं घर गै कोई असें डाकुमैंट भेजना होंदा जां कोई सानूं प्रोफैशनल लाइन च कोई डाकुमैंट भेजना होंदा किसी गी कुछ ई मेल सैंड्ड करना होंदा सो असें केह् करना जी जी मेल इक बड़ा शैल आप्शन्स ऐ जेह्दे थ्रू अस कोई बी ऐप चा किसी गी बी कोई डेटा सैंड्ड करी सकनें किसी बी टाइम च सो होर बी बड़ी सारी चीजां न कि जेह्दे थ्रू असें कोई बी किसै गी बी कुछ बी ऐनीथिंग ऐनीटाइम इक प्रापर इक प्राइवेसी कन्नै इक डेटा साढ़ा इक प्राइवेट सक्योर होंदा ओह्दे कन्नै अस केह् करने किसै बी इंफर्मेशन कुछ बी शेयर करी सकनें अगर अस गल्ल करचै कि इक प्राइवेसी हर इक इन्सान चांह्दा कि जेह्ड़ी ओह्दा डेटा बगैरा ओह् इक प्राई प्राइवेसी र'वै सक्योर र'वै ते ओह् हर इक इंसान गी इस चीज दा डर रौंह्दा ते ओह् क्या करदा कि ओह् अपना डेटा सक्योर रखदा सो हर इक इसांन गी डर रौंह्दा कि ओह्दा डेटा जेह्ड़ा ओह् सक्योर र'वै सेफ र'वै अगर ओह् किसी कन्नै इंफर्मेशन कोई गल्ल करा दा जां कुछ बी करा दा जि'यां अगर अहें गल्ल करचै कि जिने बी सोशल मीडिया ऐप्स ऐ एह् केह् करदे कि इक श्योरिटी दिंदे तोहानूं इक इंशोर करदे कि तोआढ़ा डेटा जिन्ना बी ऐ ऐंड्ड टू ऐंड्ड इंनक्रिप्शन मतलब ऐंड्ड टू ऐंड्ड सक्योर र'वै अगर तुस गल्ल करा दे ओ सिर्फ तोआढ़े दौनें बिच्च गै ओह् चीज रौह्नी चाहिदी ओह् डेटा बाह्र निं सक्योर होना चाहिदा हर इक इंसान चांह्दा ओह्दा कुछ बी डेटा ऐनीथिंग चाहे रिलेटिड टू फोटोज ऐ वीडियोज ऐ चाहे मैसेजिस ऐ चाहे ओह् किसी डाकुमैंट सैंड्ड करा दा रिलेटिड टू चाहे ओह् अकाउंट नंबर चैन्न सैंड्ड करा दा जि'यां अजकल्ल बड़े सारे जैदा साईबर फ्राड होआ दे सो एह् सारियां चीजां नेईं होनियां चाहिदियां मेरे आइडिये चा तो अगर एह् गल्ल करचै कि'यां होई सकदियां एह् तांइयैं होई सकदी ऐ अगर लोक अवेयर रौह्न ओह् अवेयर इ'यां रेही सकदे कि अगर ओह् स्हेई त'रा इस चीज दा प्रापर यूज करन ते डेटिंग जिन्ने बी अपने गल्ल करचै कि जिन्ने बी कुछ मिस मिस मिसलीडिंग जेह्ड़ी कुछ ऐप्स ऐ ओह्दे कोला बचियै रौह्न होर अच्छी चीजां करन अच्छी ऐप्स फालो करन होर जो इंफर्मेटिव ऐ जो पाजटिव ऐप्स ऐ उ'ऐ फालो करन ना कि नैगटिव चीजें दी तरफ अपना जेह्ड़ा जैदा ध्यान देन होर जिन्ना चाहे ते ओह् डेटा ओह्दे स्क कन्नै सक्योर रेही सकदा होर बड़ी सारी ऐहो जेही वेज ऐ जेह्दे कन्नै तुस बड़ी सारी चीजां जेह्ड़ियां ओह् सिक्खी सकदे ओ होर दूसरें ई बी सखाई सकदे आं सो इ'यो चीजां जेह्ड़ियां एह्दे बिच्च सानूं जेह्ड़ियां फालो करनियां चाहि दियां